मूड़न मानल रहै छै तऽ घरहूँ हो जाइ छै नहि मानल रहै छै घरेके तऽ मठमे होइ छै मठमे मानल रहै छै तऽ पण्डीजीसँ मूड़न होइ छै पण्डीजी लट काटै छै पण्डीजी पण्डीजी बिना पण्डितके मूड़न नहि होइ छै पण्डीजी मन्दिरमे पढ़ै छै तऽ मूड़न होइ छै पण्डीजी पण्डीजीके दान दक्षिणा से सब होइ छै ओहिमे नाचै छै पमरिया मूड़न होइ छै तऽ मूड़नमे सब आबै छै ईसब बहुते अबै छै आदमीसब खाना उना खाइ छै खा उके तब जाइ खाना उना खैलक तब गेलक घरे मूड़न उड़न हो गेलक तऽ इदाइ विदाइ देलक कपड़ा खरीदके मूड़न होइ छै तऽ लोक कपड़ासब लबै छै खरीदकऽ लड़काके होइ छै तऽ लड़कालए लबै छै लड़कीके होइ छै तऽ लड़कीलए लबै छै लड़काके बापके लबै छै महतारीके लबै छै खरीदकऽ पिन्हैलक कपड़ा नया नया कपड़ा पिन्हके तऽ मूड़न होइ छै